जी दीदी

हा दीदी सिबी ॾींदीमांव न तव्हांखे कीअं खपेव तव्हां ॿुधायो मूंखे कपिड़ो वपड़ो ॾेई वञो मां तव्हांखे ॾाढी सुठी साड़ी करे ॾींदीमांव

हा हा न दीदी मां तव्हांखे बिल्कुलु ॾाढी सुठी जीअं तव्हां चहो ता चूड़ा वूड़ा ठाहे करे ऊअंई करे सिपियूं विपियूं लॻाये ॾेई करे एॾी सुठी शइ ॾींदीमांव जीअं तव्हांखे एॾी जल्दी पाइजी वेंदव उहा साड़ी हा दीदी मां तव्हांखे पंद्रहं मई खां पहिंरियों ई करे ॾींदीमांव तव्हां बसि मूंखे अॼु ॾेई वञो त मां हुनए हिसाब सां जल्दी जल्दी कंदमि तव्हांखे वरी ॾियणी बि आहे न साड़ी मूंखे तव्हां अॼु शाम जो पंज बजे खनि अची वञो मुंहिंजी दुकान ते मां मिली वेंदीमांव अना दीदी अगरि मुंहिंजो मां ई मिलंदीमांव तव्हां अची वञो ऐं तव्हांखे जीअं खपेव असांखे उअईं त्यारु साड़ी करे ॾेई छॾींदीमांव छा गलो बढ़िया हथनि जो डिज़ाइनूं बि सब हेॾियूं सुठियूं करे ॾींदीमांव तव्हां ॾिसी ख़ुश थी वेंदव साड़ीअ खे हा दीदी तव्हां बसि मुखे ईअं कयो ॾेई वञो ओर मूंखे ॿुधाये वठो की कीअं कीअं तव्हांखे छा छा जे में कपिड़नि में खपेव इहो सभु त मां तव्हांजी नाप वाप वठी वञा त मां उन हिसाब सां पहिरियों करन चालू कंदमि कल्ह खां पोइ हा अची वञो दुकान ते त मां तव्हांजी नाप उते ई वठी थी वठांव ओर तव्हां ॿुधाये बि हा ॿुधाये बि वञिजो की तां मुखे की कीअं कीअं बाक़ी तव्हांखे वधीक खपेव जी जी जी